ہم اے ٹی ایم کارڈ جانتے ہیں اے ٹی ایم کارڈ سے یہی ہوتا ہے بازار جاتے ہیں تو پیسہ ویسہ بھی نکالتے ہیں جیسے راجن پور چلے جاتے ہیں پلوا چلے جاتے ہیں تو اے ٹی ایم کارڈ سے پیسہ نکال کو بازار کرتے ہیں مارکیٹنگ کرتے ہیں ان سے اور اور تو کوئی کارڈ ہم لوگ جانتے نہیں ان پرڑھ ہیں کوئی جانتے نہیں ہے اس لیے تو بہت سے کارڈ نکلا ہوا ہے اے ٹی ایم کارڈ جانتے ہیں جو پیسہ نکالتے ہیں اس سے بینک میں جاتے ہیں بینک سے پیسہ نکالتے ہیں اے ٹی ایم کارڈ سے تو پھر بازار میں بلوا میں وغیرہ سہرسہ وغیرہ میں جاتے ہیں تو خرچ کرتے ہیں اے ٹی ایم کارڈ سے اور تو کچھ نہیں جانتے ہم لوگ ان پڑھ ہے اور ان سے جو اے ٹی ایم کارڈ جو ہے ان سے پیسہ نکالتے ہیں بازار جاتے ہیں مارکیٹنگ کرتے ہیں اور ان کو کپڑے وپڑے کریدتے ہیں بچوں کے لیے کھانا وانا کچھ راشن کا سامان خریدتے ہیں اور اور جو اے ٹی ایم جو اکاؤنٹ میں پیسہ رہتا ہے تو ان سے نکالتے ہیں اگر نہیں پیسہ رہتا ہے تو